जी मछियूं पकिड़नि लाइ सभिनि खां पहिरीं त हिकिड़ी हुनजी हूअ जेकी ईंदी आहे ब असां त भई पहिरीं बचपन में हुनखे बंसी चवंदा हुआसीं ऐं मां कूड़ न ॻाल्हाईंदमि मूं बि ब नंढिणि में इहे पकड़ियूं आहिनि छोकिरी भले मां छोकिरी आहियां पर थोरो छोकिरनि वारो कम बि कयो आहे उनजे नींव उनमें नींव में अॻितां अॻियां न पोइ केंचुओ ईंदो हुयो त पहिरीं भाई ई बि पाप थी विया आहिनि असां सां पोइ मां केंचुओ लॻाए करे उनमें जींअ ई नंदीअ में विझंदी हुयमि त उनजो स सचु ॿुधायां थी मछी अची वेंदी हुई पकिड़जी वेंदी हुई और मां मथे खींचे करे हुनखे ॻी करे खणी वठंदी हुयमि ऐं अॼु मूंखे इन ॻाल्हि जो पछतावो बि ॾाढो थींदो आहे की ही मूं सां पाप थिया आहिनि जो की मूंखे ख़बर कोन्ह हुई की भई इहे सभु कम करण कोन्ह खपंदा हुआ पर मूं कया आहिनि और बाक़ी मां इहो आहे की समुंड में आसे पासे किथे वेंदी आहियां त माण्हूनि खे ॾिठो आहे मछुवारनि खे की भई बोट में वेंदा आहिनि ऐं जाल विझंदा आहिनि उनमें तमामु थोरी देरि जाल खे छॾे करे तमामु मछियूं उनमें अची वेंदियूं आहिनि छिके करे पंहिंजे उनमें नांव में खणी ईंदा आहिनि ऐं सॼी खणी करे पोइ ॿाहिरि क अची करे पोइ ई हू कढंदा आहिनि बाक़ी इन खां वधीक इलाहीं वधीक मूं इहे ॻाल्हियूं बि कोन्ह ॾिठियूं आहिनि जेतिरियूं मूं ॾिठियूं आहिनि मां ओतिरियूं तव्हांखे ॿुधायां पई और ख़ासि कोई हिनमें तयारी करणु खपंदी कोन्ह हूंदी छो की भई हिननि मछुवारनि जो त रोज जो ई कमु हूंदो आहे भई रोज ई विया ऐं वञी पकिड़े करे वठी ईंदा आहिनि और बाक़ी मां वधीक मुंहिंजो इन नंदी ऐं हुनमें समुंड सां अचनि वञणु एॾो आहे कोन्ह पाणी में मां एॾो मूंखे अलाए छो डपु लॻंदो आहे पाणी खां मां इन पाणी में वधीक वञी कोन्ह सघंदी आहियां और न ई मां हुनमें ॾिसी सघंदी आहियां नदी जे विच में कई ॻाल्हि हिते आहे हनुमान धाम गोमती नंदी आहे घणेई दफ़ा झूलेलाल जो मेलो लॻंदो आहे हिते चेटी चंड जो त मां हुनमें बोट में वेही करे उनमें नंदीअ जे विच में वेंदी आहियां बाक़ी मूंखे इलाही वधीक हुनमें बोट में वेहण बि पसंदि कोन्हे